जय झूलेलाल प्रकृति जी तरफ़ां असांखे कुझु शयूं मुफ़्त मिलियल आहिनि जंहिं जे लाइ असांखे कुझु बि न ॾियणो पवंदो आहे जीअं त हवा पाणी रोशिनी जेके असांजे जीवन जे लाइ जाम ज़रूरी आहिनि असांजे खेत्र में प्रकृति जी तरफ़ां ज़मीन आहे जिते अॼुकल्ह माण्हू बिल्डिंगूं ठाहिराए करे फ्लैट ठाहे करे विकिणनि था जंहिं मां हू कमाए रहिया आहिनि इहो सॼो प्रकृति जी तरफ़ां असांखे मुफ़्त मिलियल आहे पर हुनखे एतिरो धंधे जो ज़रियो ठाहे करे हुन मां माण्हू कमाइनि था ऐं ॿियो आहे जेका ज़मीन उपजाऊ आहे जीअं त उते किसान खेती बाड़ी कनि था उते फल फ्रुट उते उगाए करे हुन में धंधो कनि था ऐं हुन मां कमाइनि था प्रकृति जी तरफ़ां असांखे इया मुफ़्त मिलियल आहे पर हुन ते माण्हू पंहिंजी महिनत करे हुन ते कुझु न कुझु कमु करे हुन में कमाए रहिया आहिनि त इहो हिकिड़ो ज़रियो आहे साधनु आहे जेको असां किथे बि कमु में आणे करे असां हुन मां कमाए सघूं था जय झूलेलाल